जय झूलेलाल असां सीनियर सिटिजन में हूंदा आहिनि गेट टुगेदर थींदो आहे जामु माण्हू ईंदा आहिनि पोइ हुते रांधियूं कंदा आहिनि जीअं हाउसी थियो सिंगिंग थियो जे मेजिकल चेयर थियो पंहिंजो असां दुख दर्द सॼो भुलिजी वेंदा आहियूं ऐं असांखे सुठो लॻंदो आहे